हेलौ सार हेलौ औ औ माने जोंनि ओरै हटेलाव ए चिनि सुबिदा दंखायो आरो ना ओमफ्राय बिदिनो थानायनि मेनेजमेन्टफ्राबो मोजाङानो ओमफ्राय फाइभ स्टार आरोना जोंनि हटेला ओमफ्राय दस्रा हटेलाव बिदि मोनाबो जानो हागौ थेवबाबो जोंनि हटेलाव बेबायदिनि गासिबो सुबिदा दंजोबो आरो ना ओमफ्राय बिदिनो पार सानसेनि थायोबा माबायाव अवान दे याव थुइनथिफर हावार्स आव बिदिनो थु थाउजेन्द फाइभ हान्ड्रेद गोलैयो आरो ओमफ्राय नों अवान हावार थु हावार नि लायोबा बिदिनो बिदिनो फाइभ हान्ड्रेद बा सेभेन हान्ड्रेद बिबायदि थाङो नों थानायनि सायावसो आरोना बेफोर मोनसे लाकजारि खथा थायो जानायनि सुबिदायाथ' नों बिदिनो जाहैबाय ओमफ्राय जुदि नों एक्सट्रा लादेरनो लुगैयोबा बेखौ एक्सट्रा फिस होदेरनानै लानांगौ जायो आरो ना औ गावबागाव पकेटनिफ्राय गारनांगौ आरो चेक इन खौथ' नों दा अनलाइन बुकिंबो खालामनो हायो ओमफ्राय नों जुदि जायगायाव सफैनानै दंफैखायोबा दाबो खालामफैनो हायो जोंनि थार्मानि स्टाफनिया एभेलेबेल खा आरोना टुइन्टि फर हावार्स जेबो बेयावथ' जेबो एक्सट्रा बिदि केस फैसा दाननाय नङा आरोना पेमेन्ट दाननाय नङा नों बेखौ ओरै अनलाइन बुकिं खालामनानै होबाबो नों अबे खथाखौ लायो लाकजारि खथाखौ लायो ना ओरैनो नर्मेल खथाखौ लायो बेखौ लानो हागोन आरो ना ए औ दे वेलकाम वेलकाम